नमस्ते नमस्ते नमस्ते बोलिये हमारा तबीयत ठीक नहीं है वही दवा ओवा लेना था खार बुखार हुआ है

हाँ सिर में भी दर्द है

एक बार दवा आपके यहाँ से ले गये थे तो काम नहीं किया अब यही नहीं था फिर भी दवा काम नहीं किया वो क्या है दवा अब अच्छा दे तब न ठीक हो अच्छा दवा पैसा बहुत लेते हैं दवा अच्छा नहीं देते हैं कि काम करे कैसा दवा दे रहे हैं बस पैसा ले रहे हैं कह रहे हैं बस पैसा ले रहे हैं अच्छा दवा नहीं दे रहे हैं अच्छा ठीक है कितना पैसा ले आयें दवा के लि अच्छा तो इस बार दवा लेंगे तो अच्छा हो जायेगा ना फिर दुबारा नहीं ना आना पड़

रोज रोज दवा के लिए आयें अच्छा नहीं ना लगता है

ठीक है अच्छा तब आयेंगे तो ले लेंगे सब दवा